आमचे जे कितें आजार बिजार आसतात तें पोवन अशें सगळें मार्गदर्शन घेवंक जाय योग गुरुचे आनी त्या प्रमाणे केल्ल्या ना केल्ल्या कारणान एकदां म्हाका तशें वायट अनुभव येयल्ले आसा पूण आतां हांव म्हजे हिसपा भितरूच योगासनां करता आनी तेका लागून व्हडले त्रास अशें जायना तसलें जालें आनी खूब त्रास जाले तेका लागून थोडो तेंप हांयें योगासना सोडलेली पूण मागीर म्हाका कळ्ळें की ती ओवर स्ट्रॅस करूंक फावाना आपल्याक जमता पय तितकीच शक्ती लावंक जाय मुद्दम हिसपा भायर अशें करूंक फावाना तेन्ना तो एकदां अशें चॅलेंजींग कशें जाल्लें म्हाका खरें तर योगा म्हाका आवडटा तेतून हॅल्तूय बरी उरता पण तें वेगळेंत दुखणें उद्भावलें स्पॉण्डलायटीसचें आनी कांय काळ तेतून खंड पडलो पूण मागीर हांयें सामकें ठरयलें की हांयें मुद्दम ताण दिवन करपाचें ना शिर्शासन बी जमाना जाल्यार करूंक जायना पूण आमी तीं सगळींच आसनां करूंक वयतात पय थंय मागीर आमची फिझीक एक एकदां तेका सूट जायना थोड्यो थोडीं आसनां आमचे जे कितें आजार बिजार आसतात ते पोळोन अशें सगळें मार्गदर्शन घेवंक जाय योग गुरुचें आनी तें हांयें केद ना केल्ल्या कारणान एकदां म्हाका तशें वायट अनुभव येयल्ले आसात पूण आतां हांव म्हजे हिसपा भितरूच अशें योगासना करता आनी तेका लागून व्हडले त्रास अशें जायनात